नों अमा दङबालाय नोंनियाव एह मा मा अमा दंसोयो ए माबैसे दङ दसथा मा मा दाम लागोनबा नोंबा मा मा दाम लागोनबा बुन्दाखौ बेसे बुन्दिखौ बेसे ए बांद्रायाखै बुन्दियालाय बुन्दिया बुन्दिया बुन्दिया ए खमायबावदों बाङाय लांनोसै आङो बुन्दिखौबो बुन्दाखौबो लांजोबनोसै माबायावनो जयैनो अ

बुन्दाखौ खमायबावदो आंबो बाङाय जानांगोन ना जोंहाबो दा फाननो हायाबा दिग्दार जायोना बेनोसै अ बुन्दायाथ' दाम जादों जोंहाबो गोजानाव लांनाय नालाय गारि भारा माबा भारा थांसैयो दे आं माबा सान्दोंमोन आरो बुन्दाखौ सारि हाजार हरदो बुन्दिखौ जिमानबाबो गिदिर दंबावो फिसाबाबो थिन हाजार थिन हाजार होना लांनोसै हायोबा हरदो दानो लांखानोसै आङो

हरगोनना

गेजेरावनो गेजेरावनो दुइस'सो बारायना होबावनोसै दे आसखायैनो दा लांफैनोसै आङो गारि लाखानानै दामा जादों दा दा आरो नै गरम दिन मोनफैदों गरम दिन मोनफैदोंसो आरो नै दायो अमाया बारा माबाना बेमार हमो नालाय थाब थाब फानहरनांगौसो नोंसोरो जोंबो हैलाबायनोसै गोजानाव हैला बायनो जोंबो दे जायोबा हरदो लांखानोसै आं दानो गिदिरालाय गिदिर नंगौना नङा मुलिफोर होदों नामा भिटामिनफोर अ लांबा आरो बायग्राफोरा थारमाने बुङो आरो न' मुलि होना लाबोदोंदां देरलाबाय सानायसोदां होनो आरो

जायोबा लांसैमोन आरो थिन हाजार सारि हाजार होनानै बुन्दाखौ साराय सारि हाजार ओमफ्राय बुन्दिखौलाय थिन हाजार ग्रोब ग्रोब लादो दे बुन्दाखौ बुन्दिखौ थिन हाजार ग्रोब ग्रोब लादो बुन्दाखौ साराय सारि हाजार होनोसै नायबाय थाला दा गारि लाबोखानोसै आं होनबालाय जाबाय न' दे आं लांबाय दङ गारि लागासिनो आङो अ दे